हाँ मैं खेल के मेज़ देखना बहुत पसंद करती हूँ मुझे मेज़ देखना बहुत पसंद है मैं टी वी में भी अगर कोई कॉम्पटीशन वाला खेल होता है जैसे कोई सिंगिंग का कॉम्पटीशन हो रहा हो या किरकेट का मेच चल रहा हो कॉम्पटीशन वाला या फिर कोई खाना बनाने वाला खेल हो रहा हो तो मुझे वह देखना बहुत पसंद है इसके अलावा मैं ऐसे लाइव भी खेल देखती हूँ जैसे कहीं पर किसी मैदान में कोई कॉम्पटीशन हो रहा हो जैसे किरकेट का या दौड़ का या कोई भी ऐसा कॉम्पटीशन हो रहा हो खेल का तो मैं वह देखना पसंद करती हूँ यूटूब पर भी मैं ऐसे खेल के कॉम्पटीशन देखती हूँ और में सारे खेल अपने दोस्तों के साथ ही देखना पसंद करती हूँ